सोनभ्रद ज़िले में महत्वपूर्ण स्थान मीडिया ऑउटलेट या जानकारी के शो यहाँ के समाचार पत्र और टी वी चैनल है जिसके द्वारा यहाँ के हालचाल और बदलाव और खोज ख़बरों के बारे में पता चलता है यहाँ पर अमर उजाला दैनिक जागरण दैनिक भास्कर टाइम ऑफ़ इंडिया जैसे पत्र छपे हुए मिलते हैं जिनमें दुनियाभर की सारी जानकारियां संजोई हुई होती हैं और उन्ही समाचार पत्रों में सब कुछ लिखा होता है जिसके बारे में पढ़कर लोग सभी जगहों की जानकारी उनको जान पाते हैं जैसे की किस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है या खेल मैदान में कौन नया खिलाड़ी आया इस तरह की सूचना स्त्रोत यहाँ पर समाचार पत्र या टी वी या फिर मोबाइल फ़ोन द्वारा होता है